ग्रामीण क्षेत्र में संस्कृति काज़क्रम को बनाए रखने में हम लोग महत्वपूर्ण काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जैसे शादी विवाह जनेऊ मुंडन इस सब में दुर्गा पूजा हुआ इस समय ध्यान रखना चाहिए कि गाँव का विकास गाँव का सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे सफल हो ग्रामीण में प्रत्येक साल टूर्नामेंट करवाया करवाया जाना चाहिए जिससे खेल के प्रति आगे खेल के प्रति आगे भावना बना हुआ रहे उस में भूमिका कुछ इस्पोंसर कर देना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को जिससे खेल की भूमिका में आगे की और बच्चे लोग बढ़ें ग्रामीण क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे छब्बीस ज जैसे दुर्गा पूजा काली पूजा गणेश पूजा होती है उस में बच्चे लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं कुछ किसी चीज़ पर बोलते हैं कोई नाच करते हैं कोई गाना गाते हैं ये सब कार्यक्रम से बच्चे और गाँव में दोनों की विकास की ओर बढ़ने का काम होता है इस लिए ग्रामीण क्षेत्र में संस्कृत कार्यक्रम अवश्य होना चाहिए और खेल खेल की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होने चाहिए धन्यवाद